खेलु खेॾण सां ग्रामीण खेत्र खे त सभिनी खे ॾाढो लाभ थींदो ई आहे तव्हांजो सरीरु चुस्त रहंदो आहे तव्हांखे हेल्थ में बि सुठो रहंदो आहे तव्हां पंहिंजे परिवार सां वक़्तु बिताए करे करे सुठो समय बिताए सघंदा आहियो सॼो परिवार जॾहिं गॾु वेही करे खेॾंदो आहे त ॾाढो सुठो लॻंदो आहे तव्हांजो मन बि साफ़ु सुठो रहंदो आहे हाणे ग्रामीण खेत्र जो छा लाभ थींदो आहे खेलु खेॾण सां कि हुननि जे वटि त हवा बि साफ़ु आहे पोल्यूशन बि ॾाढो घटि आहे और इन्हनि खे पंहिंजो सरीरु चुस्त त रखिणो ई आहे छोकि हुननि खे खेती बाड़ी करिणी रहंदी आहे त हू जिनि आरामु करे करे एतिरो पंहिंजो पाण खे चुस्त न रखी सघंदा आहिनि त उन्हनि खे खेती बाड़ी लाइ पंहिंजे पाण खे स्ट्रॉंग और फ़ुर्तीलो रखिणो हूंदो आहे त खेलु खेॾण सां ही सभु करे सघंदा आहिनि पंहिंजे पाण खे पंहिंजी हेल्थ सुठी रखी सघंदा आहिनि कॾहिं घटि वधि थी वेंदी आहे रोटी खाइण में त खेलु खेलण सां पंहिंजे पाण खे पंहिंजे ॿारनि जो सरीरु सुठो रखी सघंदा आहिनि खेलु खेॾण सां उन्हनि जा ॿार बि चुस्त रहंदा आहिनि वॾिया वॾिया दोस्त ठाहींदा आहिनि हाणे ग्रामीण खेत्र में माण्हू एतिरा बढ़िया खेलु खेलंदा आहिनि कि हू जिनि खेल खे अॻिते वधाए करे करे देश लाइ बि खेॾी सघंदा आहिनि जीअं शतरंज अगरि तव्हां खेलो था त तव्हांजो दिमाग़ बि हुनसां तेज़ु थींदो आहे और ॿारनि खे पढ़ाई में बि ॾाढी हेल्प थींदी आहे हुनसां हुनखे हिन प्रकार जा खेलु खेली करे जीअं ग्रामीण में गांव में तव्हां पंहिंजे ॿारनि सां समय बिताए सघंदा आहियो हुननि खे और नवां नवां खेलु सिखाए सघंदा आहियो